गांधीधाम जी हिकु वॾी हस्ती आहे उन जो नालो आहे भाई प्रताप जंहिं गांधीधाम खे वसायो वधायो उहो उन ई गांधीधाम जी स्थापना कई न त हिते पूरो झंगलु हुओ खंडर हुओ ॿियो कुझु बि न हुओ उहा ई गांधीधाम जी वॾी हस्ती आहे जंहिं गांधीधाम खे वसायो ऐं उन खां पोइ शिपिंग जो बि जेको वापारु आहे समुंद्र जो वापारु आहे उहो सभिनी बि उन ई चालू कयो भाई प्रताप हिकु फ्रीडम फाइटर वारो आज़ादी जी लड़ाई में घणेई उन योगदान ॾिनई ऐं शिपिंग में बि इन जाम असांखे साथ ॾिनई ऐं उन ई शिपिंग जो शुरू हिते कारोबारु वापारु कराई हुन खां पोइ हीअ असांजी गांधीधाम जो मेन जेको कमु आहे उहो शिपिंग जो ई आहे उहो ई हिते वधीक में वधीक हलंदो आहे ऐं ॿियों हिते गांधी समाधी आहे गांधी जयंती जे नाले ते गांधी समाधी आहे उहा बि ॾाढी हिते मशहूरु आहे ॿियो हिते जेसल तोरल जी ग़ुफ़ाऊं आहिनि उहे बि ज जाम संस्कृतिक आहिनि उन उन जे बारे में बि माण्हुनि खे एतिरी जानकारी कोन्हे का उन जे बारे में ॿ ग़ुफ़ाऊं आहिनि उन में चवंदा आहिनि कण्क जी दाणे जितनी हर साल जॻहि उहे वधंदियूं आहिनि अॻियां खिस्कंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं उहे पाण में मिली वेंदियूं त दुनिया इहे न ख़तम थी वेंदी त इहो बि हिकु सुठो पर्यटक स्थल बि उते बि माण्हू घणेई परियां परियां माण्हू ईंदा आहिनि ऐं इंजॉय करे वेंदा आहिनि जानकारी वठी वेंदा आहिनि हिस्टोरिकल प्लेस आहे त माण्हू ईंदा आहिनि ऐं ॿियो मांडवी आहे उते बि माण्हू ईंदा आहिनि उते जूहु चौपाटी आहे उते माण्हू ईंदा आहिनि मज़ो करे वेंदा आहिनि इहे ॾाढा वॾा असांजा पर्यटक स्थल आहिनि ऐं भाई प्रताप जे नाले बि हिते असांखे घणेई सोसाइटी वग़ैरह बि आहिनि जंहिंजी स्थापना भाई प्रताप पाण करे विया आहिनि